مہاراشٹر میں کئی بڑے شہر یا شہری مراکز ہیں خصوصاً ممبئی یہ بھارت کا سب سے بڑا شہر ہے اور ہزاروں لوگ اس میں رہتے ہیں ممبئی اقتصادی اور تجارتی نقطۂ نظر سے بھارت کا دل ہے اس شہر میں تجارت مالی خدمات اور فن و ثقافت کے زمرے میں بھاری کاروبار ہوتا ہے ممبئی میں بھارتی سنیما اور فن و صفا ممبئی بھارتیہ سنیما اور فن و ثقافت کا مرکز ہے اس کے بعد پونے پونے بھارت کے مہا شو شہروں میں سے ایک ہے اور آبادی کی پیشرفت کر رہا ہے پونے کو مہاراشٹر کا بھی کہا جاتا ہے اور یہ اقتصادی اور تعلیمی لحاظ سے اہمیت رکھتا ہے پونے کے اندر فن و ثقافت کی بھرمار ہے یہاں مختلف موسیقی شیراز اور کلچرل ایونٹیں کی تقریبات منعقد ہوتی ہیں ناگپور مہاراشٹر کا تیسرا سب سے بڑا شہر ہے جوکہ اہم تجارتی مرکز ہے یہاں موسمی کی کھیتی ہوتی ہے ناگپور اہمیتی تجارتی مرکز بھی ہے اور اس کے پاس تمباکو کے کانوں کی زندگی کے لئے بھی ذرائع اور صنعتی موارد موجود ہیں ناگپور کے اندر بھارتیہ موسیقی اور ثقافت کی خصوصیت ہے اور یہاں ٹھوس لکڑی اور پتھر کی تختیاں کے کمیڈیز منظر عام پر نظر آتے ہیں